हिकु लख टीह हज़ार पंज सौ टीह ॿावीह हज़ार टे सौ पंजाह ॾह हज़ार टे सौ टेटीह यारहं हज़ार पंजवीह एकवंजाह हज़ार पंज सौ टीह